जी मैम क्या मुझे मेरी लखनऊ टाउन मोबाइल हब से बात हो रही है

क्या मेरी लखनऊ टाउन हब मोबाइल हब से बात हो रही है मुझे आपके यहाँ से एक लैपटॉप खरीदना था मुझे साठ हज़ार के अंतर्गत एक लैपटॉप चाहिए आपके पास किस किस्म के लैपटॉप होंगे हम अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप लेना चाहते हैं आप जैसे जिसमें भी लैपटॉप है उनके नाम बता दीजिए मुझे लेनोवो लैपटॉप के बारे में आप बता सकती हैं मेरा बजट तो साठ हज़ार के अंदर है जी हाँ मैं आपके शॉप पर आ जाऊँगी मुझे लैपटॉप लेने के लिए क्या क्या प्रूफ़ लेकर आना पड़ेगा जी हाँ मैं अपने नाम से लेना चाहती हूँ मैं अपने सारे डीटेल्स लेते आऊँगी जी हम ई एम आई पर लेना चाहते हैं छब्बीस हज़ार तक करना होगा ठीक है तो मैं लेते आऊँगी और भी क्वालिटी के जो लैपटॉप हैं जैसे डेल हो गए क्या उसके बारे में कुछ आप बता सकती हैं अच्छा यह ज़्यादी महंगी पड़ते पड़ जाएगी मुझे तो उसमें क्या क्वालिटी है मतलब जैसे कीबोर्ड और वगैरह कुछ बता सकती हैं हमे अच्छा उसमें से डाटा बहुत अच्छी इष्ट में मिलेंगे मुझे तो क्या यह जल्दी ख़राब तो नहीं होंगे न जी हाँ मैं आपके यहाँ कॉन्टेक्ट कर लूँगी लेकिन कितने सम ओके मैम मैं आपके दुकान पर कल आ जाऊँगी आपके शॉप पर